क्या मेरी बात कुनाल यादव जी से हो रही है हाँ तो मैं महेश लाइब्रेरी से बोल रहा था आपने बुक इशू करवाई थी साइंस की तो उसे जमा करने की डेट तो चली गई यह तो आप कब तक वापस पैनाल्टी लगेगी आपको हाँ मन आपका टाइम चले गया ना आपने जिस समय पर आपको जमा करना था आपने उस टाइम पर जमा नहीं किया है बाद में आपको जब करना पड़ा आपको पैनाल्टी लगेगी पर डे पचास रुपए की ऐसा नहीं होता ना हमें भी तो ऊपर जवाब देना पड़ता है तो आप कब वापस करोगे अच्छा तो आप वापस आकर ग वापस आप खुद ही को आना है आपको स्वयं को आना पड़ेगा यहाँ वापस करने के लिए

बिलकुल पर कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी आएँ क्योंकि आपके अगर पैनाल्टी ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको दिक्कत होगी बाद में आप इशू नहीं करवा सकते हो बुक के हमारे पास से ठीक है तो आगे से भी आगे से भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप बुक ले जाते हो किसे करेंगे बताओ ना हमें ऊपर जवाब देना पड़ता ना हम हमारी पर्सनली काम नहीं है ना यह ठीक है तो अपनी बात से बिलकुल कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी ठीक है तो आज तो हम आपको हालाँकि पैनाल्टी लगा कर छोड़ दे रहे हैं अगली बार से नहीं तो अगर लास्ट टाइम आप ऐसा करोगे तो आपको बुक इशू नहीं हम करवा पाएँगे फिर हम सॉरी ठीक है बिलकुल बिलकुल ठीक है कुनाल यादव जी धन्यवाद